ہماری زبان میں ایک یوٹیوب چینل ہے مفتی مفتی صاحب کا چینل ہے وہ بہت فیمس چینل ہے اسلامک اسلامک اسٹیٹس کے نام سے ہے مجھے وہ چینل دیکھنا بہت پسند میں اکثر اس چینل کو دیکھتا ہوں اس پہ بہت سے بہت اچھی چیزیں آتی ہیں بہت اچھی باتیں آتی ہیں میں پروگرام وغیرہ تو زیادہ نہیں دیکھتا میں وہی دیکھتا ہوں اور دوسری تفریح پروگرام کا بھی ایک چینل آتا ہے میرا نام ذہن میں نہیں ہے لیکن وہ بہت اچھا ہے اس میں اسے اکثر دیکھتا ہوں اور مجھے بہت اچھی اس میں جو ہے تفریح کرنے کو ملتی ہے میرا ذہن بھی خوش ہو جاتا ہے میرا موڈ فریش ہو جاتا ہے اسے دیکھ کے بہت اچھی رہتی ہے میں اکثر دیکھتا ہوں اسے اور بہت اچھا لگتا ہے مجھے وہ دیکھنا کیوںکہ اس میں بہت تفریح ہوتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے سب کچھ دیکھنا میں اکثر اسے روز دیکھتا ہوں اس کا پروگرام روز آتا ہے اور مقامی زبان میں آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اس میں دیکھنا